जी अपने राहुलजी बाजि रहल छिए कि कहलहुँ एकटा कैब बुक करबाके छलै ओलासँ एगो कैब बुक करबाके छलै एतऽसँ हम चारि पाँच लोक चारि पाँच लोकनि छी तऽ सब अपन परिवारके सदस्य अछि एतऽसँ जेबाक छलै दरभङ्गा जेबाके छलै आओर फेर किछु गोटाके ओतऽ छोड़िके फेर वापसो अएबाके छलै तऽ ताहिके लऽ कऽ कतेक मतलब अपने कतेक रुपैआ लै छिए ओकर एहि बारेमे गपशप करबाके छलै कियाकि सुनलहुँ हँ ओलाके लऽ कऽ काफी बढ़िआँ मतलब ओलाके बहुत बढ़िआँ सर्विस रहलै हँ अपना एहिठाम पहिले तऽ कनी चार्जो चार्जो ज्यादा छलै लेकिन आब तऽ चार्ज काफी कम भेलै हँ ताहि दुआरे हम सोचलहुँ कि ओलाके कॉल कएल जाए ओला ताहि दुआरे अहाँके राहुलजी कॉल केलहुँ हँ ओकर कि कोना हेतै से कनि कहू